जी हाँ भिन्न भिन्न मौसमों के आधार पर हम पौधों के बारे में बहुत सारी सावधानी बरते हैं जिस प्रकार यदि सर्दी का मौसम हो तो पौधों को सर्दी से बचाने के लिए किसी न किसी रूप में उसके उपर ढाल लगाते हैं और यदि ज़्यादा बारिश का मौसम हो और पौधो के लिए ज़्यादा पानी नहीं चाहिए तो हम उसको बारिश से बचाने के लिए भी उसमें पानी को एकत्रित नहीं होने देते हैं इसी प्रकार यदि पौधे पर धूप नहीं जा रही हो और उसको धूप की आवश्यकता हो तो उसके लिए हम इधर उधर से हो रही परेशानीयों को हटाकर उस पर धूप भी पहुँचाते हैं जिससे कि पौधा अपने आप में मजबूत बने